हेलो क्या बोले हँ हँ बढ़िआँ छै बढ़िआँ छै नहि नीके हइ ओकरामे सभके इलाज होइ छै बच्चा सभके बूढ़ा अर लोक जितना भी छै मरीजके अच्छासँ इलाज होइ छै तनि मोटा खर्चा होइ छै इएहसभ होइ छै हँ हो जेतै अच्छासँ अच्छा कनि कालमे नहि हएत तऽ हँ छै सभ अच्छा छै एगो बगलमे खुला हुआ है हेल्थ इंश हेल्थ इंश्योरेंस एल आइ सी एल आइ सी ये छै हँ हम अपने डॉक्टर बोलै छियै डॉक्टर हर्षवर्द्धन बोलै छी एकदमे अच्छा आँय नहि घर तऽ हमर मटिहानी अबै छै हँ अपन आदमी छथि हम बात करबै काल्हि लेल उसमे कोइ दिक्कत नहि छै हँ आ पुछलियै जे कोन सी बिमारी छै ई तऽ छोटा मोटा बीमारी छै हो जाइ हइ ठीक हँ हम अपने अभी घरेमे छी कनि देर बाद चलब अहाँ तऽ आबू वहाँपर कम्पूटर अच्छा बोल देब अच्छा दोसर कॉल लागल तऽ बिजी होतै